जय झूलेलाल हा चओ छा ॻाल्हि आहे कीअं आहियो छा तकलीफ़ु आहे

तव्हांखे वज़नु घटाइणो आहे हा त तव्हांखे व तव्हांजी हाईट घणी आहे ऐं तव्हांजो वज़नु घणो आहे सिक्सटी केजी अछा त तव्हांखे थोरी संभाल हिन में करिणी आहे भाऊ जीअं उथंदा न तीअं थोरो तव्हांखे पंहिंजी संभाल में पहिरीं सुबुह जो थोरो ड्राईफ्रुट्स खाइणो अथव ऐं हैवी नाश्तो न बि कंदा या पूरो कजो त उहो हलंदो आहे ऐं थोरो माना जीअं उथो पहिरीं पहिरीं थोरो बादामियूं राति जो पिसाए रखो उहे पंज खनि बादामियूं खाओ पोइ थोरी देरि खां पोइ नाश्तो कयो हां ऐं तंहिंखां पोइ तव्हांखे जेतिरो वणे ओतिरो नाश्तो करे पोइ थोरी देरि विच में पोइ भुख लॻेव ॿारहें बजे खनि त ओॾी महिल तव्हां कुझु लाइट फ्रुट खाई सघो था या जेको तव्हांखे वणे उहो फ्रुट पण मिठो फ्रुट जामु न खाइजो लाइट फ्रुट बई जीअं मौसमी थी नारंगी थी हे सब खाई सघो था हा

मंझंदि जे मानीअ में मंझंदि जे मानीअ में भाऊ तव्हांखे लाइट न लाइट न मंझंदि जी मानी बराबरु खाई सघो था पर तरियल शयूं पकोड़ा ऐं इहे हैवी जेका शयूं न तरियल उहे तव्हांखे न खाइणियूं आहिनि ऐं जेतिरो घणो थी सघे चांवरनि खे थोरो माना तेलु घटि विझो चांवर खाओ बॉइल करे पर तेलु घटि विझो ऐं भाॼियूं थी सघेव त थोरो माना तेलु चङो घटि खाओ जे अॼुकल्ह फ़्रायर अचनि था न हुन फ़्रायर में भाॼियूं बि ठाहे सघंदा आहियो ऐं थोरो तेलु घटि खाओ ऐं चांवर हफ़्ते में ॿ दफ़ा खाईंदा त हलंदो उहो खाई करे पोइ तव्हां थोरो रेस्ट कयो पोइ शाम जो थोरो उथंदा न त तव्हां कुझु बि लाइट खाई सघो था जीअं फिको चिवड़ो या जेका हे थींदा आहिनि न सिङरु जेको उहो लाइट सिङरु जेको ईंदो अथव चहिरो हुन लाइट सिङरु उहो खाओ खंडु थोरी घटि पोइ थोरो वॉक कयो पटाटो अवॉइड कंदा माना घटि खाईंदा त तमामु सुठो हा हिन में तव्हां हिंदाणो खाई सघो था पपयो खाई सघो था ऐं तंहिंखां पोइ तव्हां हुन में हीउ बि खाई सघो था इहो छा चवंदा आहिनि नाश्ते में हिन में पपयो ऐं नारंगी ऐं ॿियो तव्हांखे ॿियो कोई फ्रुट वणंदो जेको तमामु मिठो न हुजे मिठो तमामु फ्रुट माना समुझ जीअं चीकू थियो केला थिया उहे अवॉइड कयो खाई सघो था ऐं डिनर में तव्हां जेतिरो थी सघे सुबुह माना शाम जो सते खां पहिरीं डिनर खाई छॾियो ऐं डिनर में सभु इहो पहिरीं मेन तव्हांखे उहा ॻाल्हि रखिणी आहे ध्यान में सतें ताईं सतें बजे ताईं तव्हां डिनर खाओ तंहिंखां पोइ लाइट डिनर खाओ तंहिंखां पोइ लाइट डिनर खाई करे तंहिंखां पोइ थोरो वॉक कंदा घर में कयो थोड़ो हेठि वॉक कयो त बि हलंदो ऐं पर डिनर तांखे लाइट खाइणी आहे हुन डिनर में तव्हां समुझ फुलको वग़ैरह खाई सघो था चांवर बि खाई सघो था ऐं भाॼियूं लाइट खाओ बई जीअं तरियल शइ राति जो का बि तव्हांखे न खाइणी आहे तव्हांखे वज़नु घटि करिणो आहे हा हलको खाधो खाइणो अथव खिचड़ी खाई सघो था पर मेन तव्हांखे इहो ख़्यालु रखिणो आहे बई त तेलु घटि खाइणो आहे ऐं तव्हांखे वॉक करिणो आहे सतें खां पहिरीं मानी खाई पोइ तव्हांखे थोरो वॉक करिणो आहे अधि कलाकु खनि वॉक करे सघो मुंहिंजी फीस ॾिसो भाऊ हूंअं त मां अढाई हज़ार वठंदी आहिया पर तव्हां चओ था सिनियर सिटीज़न आहियो पोइ तव्हां मूंखे पंदरहां सौ ॾेई सघो था ॿ हज़ार ॾींदा तमामु सुठो न त तव्हांखे पंदरहां सौ मूखे हलंदो पंदरहां सौ ॾियो ठीकु आहे हा सिनियर सिटिज़न आहे त पंदरहां सौ हलंदो जय झूलेलाल ओके ठीकु आहे